कला त मुहिंजो सहकु आहे ऐं गाएण मुहिंजी हॉबी आहे हा इंडियन आईडल सुर जे जेतिरा बि गाएण सां रिलेटेड शोज़ आहिनि हू डेफीनेटिली मदद कंदा आहिनि अॻियां वधाइण लाइ ऐं इम्प्रूव असांखे सभी सिंगर्स सुठा लॻंदा आहिनि उनमें व छो की हिकु कलाकार ॾींहुं राति रिअसल करे महिनत कंदा आहिनि त पाण कीअं था चई सघूं के हीअ कलाकार फेरिवेट आहे ऐं हू कलाकार फेरिवेट आहे कलाकार त सभी सुठा आहिनि सभी पंहिंजी पंहिंजी जॻह जॻह तां महिनत कंदा आहिनि बट फर्स्ट को हिकु ई ईंदो आहे बट फर्स्ट सेकंड जे जमेले में न पई करे हर एक जूं खूबियूं पंहिंजे अंदरि अडॉप्ट करे ऐं हर कंहिं कलाकार सां कुझु न कुझु सिखण मिले अहिड़ी असां कोशिशि कंदा आहियूं ऐं इंडियन आईडल जहिड़ा शोज़ आहिनि त शो जे अंदरि छा थी रिआलिटी थिए असांखे ख़बर कोन्ह आहे छा ख़बर न पार्शलिटी थी थिए के रिआलिटि में कलाकार खे मंच थो मिले के सही हुनर साम्हूं सां अचंदो आहे बट देश विदेश जो जेतिरा बि कलाकार आहिनि या हिंदुस्तान जे कोने कोने सां जेतिरा बि कलाकार आहिनि हू हिन मंच ते ईंदा आहिनि ऐं कहिड़े न कहिड़े कलाकार सां असांखे कुझु न कुझु सिखण मिलंदो आहे ऐं जीअं उन्हनि जो असां संगीत ॿुधंदा आहियूं तेॾीमहिल असां सभिनी जा रौंगिटा ॿी रहंदा आहिनि त हरुहिक कलाकार में पंहिंजी पंहिंजी खूबी आहे हरुहिक कलाकारनि खां असांखे सिखण मिलंदो आहे इंडियन आईडल जहिड़ा शोज़ ईंदा आहिनि तेॾीमहिल हीअ दुनिया खां अलॻि अलॻि कोने खां कलाकार असांखे ॾिसण मिलंदा आहिनि जंहिंमें एतिरियूं खूबियूं आहिनि संगीतनि जी एतिरा रिआज़ कंदा आहिनि तव्हां ॾिसो हाणे त नंढा नंढा ॿार बि जाम मस्तु ॻाईंदा आहिनि त असां हरुहिक कलाकार खे असांजो फेविरेट था मञू छो की हरुहिक कलाकार में पंहिंजी पंहिंजी खूबियूं आहिनि ऐं हरुहिक कलाकार खां असांखे कुझु न कुझु सिखणु मिलंदो आहे त हरु कलाकार मुहिंजो फेविरिट आहे ऐं अहिड़ा शोज़ जेका रिआलिटी बेस्ड हुंदा आहिनि असांखे ज़रूर ॾिसणु खपे छो की हुनमें टैलेन्ट निखिरी ईंदो आहे